जय झूलेलाल असांजे समाज में हिंदू समाज में सभु कथाऊं प्रचलित आहिनि जीअं सूमरु सोमवार सूमरु देवता जो शिव शंकर जो विर्तु आहे इन में असांखे ॾाढो फल मिलंदो आहे सुबुह जो असां वञी करे जल चाणंदा आहियूं ऐं सूमरु शिव शंकर जो प्रार्थना कंदा आहियूं ऐं असां विर्तु रखंदा आहियूं असांखे सूमर देवता जो विर्तु ॾाढो पसंदि आहे असां वञी करे शिव शंकर जे मंदर में वञी करे जल चाढ़े प्रार्थना कंदा आहियूं विर्तु रखंदा आहियूं ऐं विस्पति देवता जो बि विर्तु रख विस्पति देवता जो विर्तु रखण में असांखे ॾाढो फल मिलंदो आह असां इन ॾींहुं कपिड़ा कपिड़ा वग़ैरह कपिड़ा आदि ॿियों जीअं असांखे कपिड़ा न धोईंदा आहियूं ऐं विर्तु रखंदा आहियूं असांखे इहो विर्तु ॾाढो फलदायक आहे असांजी सभु मनोकामनाऊं पूरी कंदो आहे मूंखे इहो मां हर हफ़्ते इहो विर्तु रखंदी आहियां मूंखे ॾाढो फलंदो आहे इहो विर्तु इन जे जेके असां इन विर्तु रखण में असांजी जेकी बि मन में कामना हूंदी आहे उहा पूरी थींदी आहे मां हर हफ़्ते केॾनि सालनि खां इहो विर्तु रखंदी आहियां मुंहिंजी सभु मनोकामनाऊं विस्पति देवता सां पूरी थींदियूं आहिनि